जेवण हें आमकां फक्त आमी जर धान्य रोयलें जाल्यारूच मेळटलें जर आमचे कडेन कितलेय पयशे आसात आमी जर पयशे कितले कोणाकूय जर दिवपाक जर तयार आसात पूण तो मनीस जर खाण जर पिकोवपाक शकना जाल्यार त्या पयश्यांचो कायच उपेग ना आतां पळयता आमी शेत लावप हें कमी कमी जायत आसा घराण्यांनी आपल्यो जमनी बिल्डरांक विकून थंय व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदून घेवन घेतल्यो आनी पयशे घेतले लोक व्हडल्यो व्हडल्यो पदव्यो घेतात व्हडल्या व्हडल्या कामांक लागतात हाका लागून आमच्या शेताच्या जमनीचो कस कमी जायत आसा खूबशे लोक शेतान काम करपी कमीपणाचें मानतात पूण हो दीस येवपाक वेळ लागचो ना जेन्ना शेतकाराचें म्हत्व आख्या जगाक कळटलें जर पयशे खूब आसात आनी खावपाक धान्य ना जाल्यार त्या पयश्याचो उपेग कितें हाका लागून सरकारान थोडे तरी अश्यो स्कीमी हाडपाक जाय जातून लोकांक आपलो जो घराब्यांतलो पारंपारीक जो शेती वेवसाय आसा तो सोडन सो दिसचो ना शेतीन आमका व्हडल्यो व्हडल्यो यूनीवर्सीटी उबारपाक

ह्या यूनीवर्सीटींनी काम करून व्हडले व्हडले प्रयोग करून आमच्या भारतांत जाता तितले सिंद्रिय खतां वापरून ओर्गेनीक फर्टीलाजर्स आनी ऑर्गेनीक पॅस्टीसायडस वापरून बरे पीक मेळोवपाचेर प्रयोग रिसर्च जावपाक जाय

अशे जर जाले जर शेती वेवसाय हो बरे लोकांक पयशे दिवपाक लागलो जाल्यार लोक शेती वेवसाय सोडून शारांनी कंपनींनी जॉब करपाक केन्नाच धांवचेना